हमारे बच्चे जो हैं मैं तो अपने बच्चे को इंग्लीस मीडियम में एडमिसन कराया प्राइमरी में आशा करके पढ़ाई को पे ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चे ज़्यादा घूमते हैं तो सभी लोग सोचते हैं हर गार्जियंज़ यही सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल पे जाए अच्छी पढ़ाई करे

मैं तो इसी के चलते जो है हम लोग तो इधर प्राइमरी में पाँच तक पढ़ाई किया उसके बाद मिडिल किया हम लोग के समय में एक दो रुपया फीस थी और प्राइमरी में और मिडिल में दस रुपया बीस रुपया तक था और जूनियर हाई स्कूल में जो है पचास रुपए के क़रीबन था लेकिन आज के समय में जो है बच्चों की बच्चों में बहुत ज़्यादा खर्च एक बच्चे पढ़ाने के लिए कम से कम साल में तीस हज़ार देना पड़ता है सी बी एस ई बोर्ड में पढ़ाने के लिए अगर ये प्राइमरी इस्कूल अगर अच्छी अच्छी पढ़ाई होती तो हम लोग प्राइमरी इस्कूल में ही दाखिला कराते बच्चों का लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस वजह से हम लोग हम ऐ सी बी एस ई बोर्ड में एडमीशन कराया अपने बच्चे का वहाँ पे अधिक सुविधा मिल रही है और बच्चा भी पढ़ने में कुछ ख़ास दिख रहा है इस वजह से कराना पड़ा

लेकिन हम लोग का भी कोई वैसा इनकम नहीं है हाथ के बल पे ही कमाकर के बच्चे को पढ़ाना है और कुछ तो हम लोग नहीं कर पाएँगे लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए अक्सर रहते हैं और ए गार्जीयन का भी ध्यान उस पे रहना चाहिए बच्चों का हम लोग देते हैं और ओ घर पे भी पढ़ाते हैं कोचिंग भी कराते हैं लेकिन आज के दौर से और पहले के दौर से बहुत अंतर हो गया है पहले हम लोग प्राइमरी में ही पढ़ा तो प्राइमरी स्कूल में जो है ट्वीट्यर टीचर जो है सवाल देता था पूछता था और छड़ी लगती थी हाथ पे लेकिन अब मारने का भी परमीसन नहीं है क्या है ये तो मालूम नहीं लेकिन बच्चे को कोई वैसा दबाव नहीं डाला जा रहा है जो बच्चा बच्चे को दबाव डालकर के ही पढ़ाया जा सकता है ऐसे नहीं लेकिन यही आज के सिलसिले में है कि बच्चे को कोई छू नहीं रहा है पढ़े तो पढ़े नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े इस्कूल में गया है इस वजह से जो है एक गार्जियन पे भारी भरकम फीस का सामना करना पड़ता है हम लोग करते हैं और शैक्षणिक शिक्षक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को आगे भविष्य में ज़िंदगी दे सकता है इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं हर काम छोड़कर के बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे और होना पड़ेगा भी आज के सिचुएसन को देखते हुए पहले मोबाइल नहीं थी लेकिन आज के बच्चे मोबाइल को ही ज़्यादा ध्यान इसको मोबाइल को ना दिया जाए बच्चों को

एक अच्छा जो एक किताबी ज्ञान से जो शिक्षा मिलती है वो मोबाइल से नहीं मिल पाएगी एक सलाह समझो या कुछ समझो हम लेकिन बच्चों की में भारी भरकम फीस का सामना करना पड़ रहा है लेकिन अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाना ज़रूरी है